म्हजो गांव मेर्शे सगळे कडेन पाचवेचार सैम्य आसा ल्हान ल्हान तळयो शेतां माड माडयो आंबे पणस ह्या सगळ्या तरेचीं झाडांनी भरला हांगासल्यान बाजार शाळो बस स्टँड्स स्पोट कॉप्लॅक्स हे सगले लागीं आसा आमच्या गांवांत सगले सण सण परबी एकत्रीत येवन सगली शेजारी वांगडा सादर करता एकमेकांची मदतीक स सहज हजर आसता आमकां बाजारांत वच्चें लागना दारांत नुस्तेकार भाजयेकार सगले येता हांगा आमच्या गांवांत सोसायटी सुद्दां लागीं आसा